नमस्ते मैम मैम हम को टिकट चाहिए मुझे अच्छे गाना ऊना में और दो बच्चे हमारे भी हैं उनका भी पैसा बताईए टिकट चाहिए मुझे बच्चों को भी टिकेट लगेगा कितना है ठीक है मैम तो ये बताईए कुल मिलाकर कितना हो जाएगा चलो ठीक है और जैसे हम कोई और भी है साधन है बस वस का तो उसका किराया कितना होगा उसका भी टिकट कितना मौके पर चल रहा है चलो ठीक है मैम हाँ मैम ये बताईए आपका बस सही है कि नहीं हाँ मैम जी मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपका बस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक है और हम जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अयोध्या होते हुए यहाँ से हम फैजाबाद तक हो आएंगे फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाना है हमको तो वहाँ तक आपका मतलब हाँ हमें ले जा सकते हैं जी मैम तो वही हम सोच रहे हैं कि हमारे दो बच्चे हैं और इन सब का पूरा मतलब किराया आप इतना घू घूमना चाहते हैं इतना बच्चों को दो बच्चों को लेकर के वो पूरा किराया आप बता दीजिए जिससे ठीक है मैम और मैम एक बात और पूछना चाहते हैं जैसे के आपके बस में जो सामने जो शीशे लगे रहते हैं उसमें कांच जिसे कांच जैसे होता है वो थोड़ा टूटा ऊटा है तो जैसे बाद में कोई परेशानी तो नहीं होगी उससे अच्छा चलो हम मान लेते हैं फाइबर के लगे हैं तो जैसे इस समय फिलहाल जाने वाले हैं आपकी गाड़ी से मतलब जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाना चाहते हैं जैसे कोई परेशानी या यहाँ से हमको अयोध्या अयोध्या होते हुए फिर से जाना है फैजाबाद फैजाबाद से फिर दर्शन नगर आना है चलो ठीक हैं मैम नमस्ते मैम